हा घर जे अंदरि रमणु वारी जेकी रांदूं आहिनि जंहिं सां पाण चई था सघूं त पंहिंजे परिवार या पंहिंजे प्रीयजन जीअं थी विया हुननि सां गॾु जुड़ण जो शौक़ु ऐं शानदार अवसर आहे हीअ ॻाल्हि तव्हां ॾाढी सची की अथव जंहिंमें पाण शतरंज थी वई या कहिड़ी बि कार्ड गेम थी वियूं पत्ता थी विया पोइ केरम थी वई ऐं हिन में इंडोर गेम में हिकिड़ी पाण रस्सी कुदण बि गेम अथव जंहिंमें पाण रस्सी रस्सी कुदण जी बि गेम अथव त ई हिन करे पंहिंजे हिकु शरीर मज़बूत थी रही थो सघे ऐं पाण वारी वारी सभिनि पंहिंजे परिवार वारनि सां गॾु या केरम थी वई टेबल टेनिस थी वई हीअ सभु पाण आहे न पंहिंजे घर जे अंदरि ई गेमूं रमी था सघूं जंहिंसां पाण खे छा आहे हिकु पाण खे ईअं लॻंदो की पंहिंजो परिवार वारा पाण सां गॾु आहिनि ऐं हिन ज़माने जा ॿार जेका आहिनि हू हूंअं ई वाधारे था पंहिंजे मोबाइल में पिया हूंदा आहिनि या ॿाहिरि किथे घुमण हली वञनि त पंहिंजे परिवार या पंहिंजे प्रीयजन सां टाइम नथा ॾेई सघनि इन करे पाण हिन ज़माने जे लाइ त ख़ासि करे पाण चई था सघूं शतरंज जहिड़ी गेमूं थी वियूं जंहिंमें पाण पंहिंजो ॿारनि जो दिमाग़ बि खुली थो सघे ऐं कार्ड गेम थी वई जंहिंमें कार्ड गेम में त छा पाण छा घणेई ॼणा गॾु मिली करे रमूं न त इन में मस्ती मज़ाकु थिए त इन में छा पंहिंजे परिवार सां गॾु मिलण जो टाइम मिली थो सघे उन्हनि सां गॾु ख़ुशि था रही सघूं पंहिंजो इहो आहे केरम केरम में त पाण मतिलब कंहिं चारि जीअं दोस्तार थी विया दोस्त बि रमी था सघूं हू अहिड़ो कोन्हे जो ख़ाली परिवार सां गॾु ई रमूं पंहिंजे दोस्तनि सां गॾ बि रमी था सघूं जंहिंसां पंहिंजो मोबाइल जी जेकी आदत आहे हिन ज़माने में ॿारनि में ॾाढी वधी वई आहे ॾाढी ऐं जंहिं कर त जंहिंजे लाइ हू मोबाइल में कुझु बि ग़लति ग़लति ग़लति राह ते ग़लति राह ते हली था वञनि तंहिंजे करे पाण चई था सघूं त पाण खे कार्ड गेम शतरंज हीअ सभु गेमूं रमिणियूं खपनि जीअं असां पंहिंजे परिवारनि जो अवसर प्रधान थिए थो शानदार अवसर प्रधान थिए थो उन्हनि जे से सां गॾु जुड़ण